मेरा घर हुआ बेगूसराय और बेगूसराय से हम बोलते हैं कि क्योंकि यहाँ जो बेगूसराय है थाना है बलिया पड़ता है जाते हैं एफ आइ दर्ज़ मतलब कराने के लिए तो थाना का लोग सुनता नहीं है कि कैसे होगा घूस माँगता है तो घूस हम लोग गरीब हैं तो कैसे देंगे कुछ रुपैया मँगता है तो गरीब हैं हम लोग कोई सुनवाई नहीं लेता है कोर्ट जाते हैं तो वकील बोलता है कि ये जो ऐसे नहीं एफ़ आइ दर्ज़ होगा तुम कुछ मतलब घूस दो तो कहाँ से घूस देंगे गरीब दुखिया हैं तो उसपे कुछ कार्रवाइ किया जाएगा और हम लोग जो हैं गरीब है तो कैसे होगा ये सब बात कैसे सब मतलब होगा ऐसे वैसे हर जगह जाते हैं तो यही बोलता है परेशान करते रहता है ये ऐसे नहीं होगा एफ़ आई दर्ज़ कुछ दो ऐसे आमदनी मतलब माँगते रहते तो हम लोग गरीब है तो कहाँ से देंगे और क्या मुखिया आ जाते हैं तो मुखिया तो कुछ सुनबे नहीं करते हैं मुखिया पता न उसका घर हुआ बरियारपुर कि कहाँ हुआ जानते नहीं हैं लेकिन बेगूसराय में रहते हैं फोन करते हैं तब फिर भी नहीं सुनता है कि मतलब बुलाते हैं आइए मतलब घर में जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो आइए कुछ मतलब मिला दीजिए कुछ फैसला कर दीजिए तो उसपे भी नहीं सुनता है कहेगा कि कुछ आमदनी मतलब मिलेगा तभियो ना आएँगे ऐसे कैसे होगा ये सब इसीलिए और क्या बोलेंगे जाते हैं और बहुत परेशान हैं कुछ सुनबे नहीं करता है यहाँ का मुखिया जी है जो सब सरपंच पुलिस कोई नहीं सुनता है और सर क्या बोलें यही जो है जाते हैं थाना कचहरी थाना जाते हैं वही सब बोलने के लिए तो कहता है कि यहाँ से जाओ ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा सर हम लोग बहुत परेशान हैं गरीब हैं क्या करेंगे हम लोग यही सब बोलते हैं कुछ किया जाएगा और क्या आप लोग सर बोलिए कुछ मदद कीजिए हम लोग गरीब हैं